ہلو جی سر ٹریویل ایجٹ بات کر رہے ہیں سر کیا ہے نہ کہ میں ہم لوگ وارانسی سے آئے ہوئے ہیں تو کل ہم لوگ پلان بنا رہے تھے سر اسکان ٹیمپل گھومنے جانے کے لیے تو مجھے ایک جاننے والے نے آپ کا نمبر دیا تھا سر کہ آپ کے یہاں گاڑیاں مل جاتی ہیں آ کرایے پر اگر ہم لینا چاہیں تو آپ کے یہاں ہیں اویلیبل

سر ہم لوگ سات لوگ ہیں سیون سیٹر ہی چاہیے ہوگا مطلب تھوڑی بڑی گاڑی چاہیے ہوگی اچھا کیا مطلب کیا کلو کلو میٹر کا کیا حساب رکھتے ہیں سر آپ یہ اچھا سر کچھ اِس میں کچھ کم نہیں ہو پائے گا سر اچھا اچھا سر کیا نام کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب ڈرائیور بھی میرے سا مطلب میں اپنا ہی رہوں مطلب ہمیں جیسے گاڑی چلانی آتی ہے تو صرف آپ سے میں گاڑی لے لوں تو یہ چلے گا آپ کے یہاں یا آپ ڈرائیور دو گے اچھا اچھا مطلب اِس چیز کا چار مطلب مجھے کچھ اور زیادہ اماؤنٹ جمع کر سیکورٹی کے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے سر ایسا کرتے ہیں کہ کل میں آپ کو فائنلی بتا دیتا ہوں فون کر کے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اوکے سر تھینک یو